आर्टीफिशियल इंटेलिजंस ए आय ही जगाक सारकीच चेंज करपाक शकता असली टॅक्नोलॉजी मनशाचो मेंदू कशे तरेन काम करता तें कंप्युटराक शिकोवन कंप्युटराच्यो केपेबलिटीस वाडोवपाचें काम आर्टीफिशियल इंटेलिजंस करता अजून पर्यंत थोड्यो गजाली अश्यो आशिल्ल्यो जातूंत कंप्युटर खूब बरो आशिल्लो आनी मनीस फाटीं पडटालो जशे की एक व्हडलो चार अंकी नंबर आनी एका चार अंकी नंबरा बरोबर गुणाकार ओर मल्टीप्लाय करपाचो

जी आमकां रोखडीच समजता एक ल्हान भुरगें रोखडेंच शिकता पूण कंप्युटराक अजून पर्यंत भाशा प्रोसेस करपाक कळनाशिल्लें पूण हें आर्टीफिशियल इंटेलिजंस आयिल्ल्यान आमी कंप्युटरांकुय असल्यो गजाली शिकोवपाक खूबच सोप्यो जाल्यात ज्यो अजून मेरेन फक्त मनीसच करपाक शकताले हाका लागून खुबशे फायदे आनी लुकसाण जावपाक शकता खुबश्या जाणांची कामां कंप्युटर घेवपाक शकता पूण तशींच खुबशी नवीं कामां तयार जावपाक शकता ज्यो मनशाच्यो केपेबलीटीस वाडोवपाक शकता ए आय लोकांची सृजनशीलताय कमी करपाक शकता की ना हो वादाचो विशय जावपाक शकता थोडे म्हणटले ए आय आमकां आमच्यो आमच्यो ज्यो लिमिट्स आसा ते आनीक आनीक वाडयतले जी सादी मुंडेन कामां आसा हाज्यान फुडें थंय मशीन काम करतले मनशाक आपली तकली लावची पडचीना आनी जीं खरेंच तकलेची नावां गजाली आसात जी क्रियेटीव्ह कामां आसा तींच आतां मनीस करतलो सो आमी स्वताकुच चॅलेंज करून आनी आनी बरे जायत वतले